पढ़ियल माण्हूं अॼकल्ह जी दुनिया में हीअ गुज़ारो करे रहियो आहे अगरि हिन दुनिया में गुज़ारो करिणो आहे त हिकु सुठी पढ़ाईअ जी ज़रूरत आहे पढ़ियलु यानी गढ़ियलु अगरि हुन पढ़ाई कई आहे त उहो माण्हूं कॾहिं बि बुख कोन्ह मरंदो ऐं हूअ खुदि जी होशियारीअ सां खुदि जो जीअं चाहे जिते चाहे ज्ञान इस्तेमालु करे सघे थो ज्ञान में एॾी ताकतु आहे त पाण उहा ई शक्तिअ वांगुर कमु थी करे ऐं हिकिड़ो हथियार आहे जंहिंमहिल चाहे ओॾीमहिल इस्तेमालु करु हुनमां नयूं शयूं ठाहे सघिजनि थियूं पढ़ाईअ सां जामु पेसा कमाए सघिजनि था चङी सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघिजे थी ऐं तीअं ई अगरि अनपढ़ियलु माण्हूं हूंदो उनखे केरु बि कीअं बि चवंदो तीअं पियो कंदो छाकाणि त उनखे मतिलब ई ख़बर कोन्हे ऐं बिना पढ़ियलु माण्हूं बिना ज्ञान जे माण्हूं मूर्ख थो कहिलाए अॼकल्ह जे ज़माने में अॼकल्ह दुनिया एॾी अॻियां वधी रही आहे एॾी तरकी करे रही आहे त अगरि पाण खे इन दुनिया सां गॾु पंहिंजे पाण में बि विकास ॾिसिणो आहे पंहिंजे पाण खे बि तरकी करण करंदे ॾिसिणो आहे त असांखे बि पढ़िणो पवंदो ऐं मुंहिंजे जीवन में पढ़ाईअ जो मतिलब आहे हिक शक्ती हिक पावर हिक हथियार जे पाण वटि शक्ती आहे पाण वटि ज्ञान आहे पाण वटि हिकु हथियार आहे त उहा शइ जॾहिं बि पाण चाहियूं जीअं बि पाण चाहियूं तीअं इस्तेमालु करे सघूं था दुनिया में अगरि अॻियां वधिणो आहे त पढ़ाई जामु महत्व थी रखे पढ़ियलु माण्हूंअ जो ई मानु आहे अनपढ़ माण्हूंअ खे अॼकल्ह दुनिया में केरु नथो पुछे ऐं अनपढ़ माण्हूंअ जो जीवन ॼण जीवन न आहे पर उहो खुदि जा ॾींहं गुज़ारे रहियो आहे छाकाणि त हुनखे का बि शइ सां मतिलब कोन्हे सिर्फ़ु मुंहिंजो अॼोको ॾींहं कीअं गुज़िरींदो हुनजे बारे में वीचार अथस पर जेकॾहिं तव्हांखे पढ़ियल आहियो त ईंदड़ु ॾींहं मां कीअं गुज़ारींदुसि हिन जीवन में मां कहिड़ियूं खुशियूं माणींदुसि सॼी पहिचान ॾिए थो पढ़ाई माण्हूंअ खे बलवानु बणाए थो पढ़ाई माण्हूंअ खे पहिलवान बणाए थो पढ़ाईअ में एॾी ताकतु आहे त पढ़ाई हिकु उंधए में रोशिनी ॾेयाराइ थो पढ़ाई बि हिक जोति वांगुर आहे जे चओ तव्हांजे हथ में जोति हुजे पोइ तव्हां केॾी बि उंधए में हली वञो पर तव्हां उते हमेशह रोशन ॾिसण ईंदा तीअं ई तव्हां वटि अगरि ज्ञान हुंदो त तव्हां दुनिया जी कहिड़ी बि कुंड में वेंदा त तव्हां हमेशह ज्ञानी कहिलाईंदा